हा भाउ असां कंदा आहियूं न इवेंट्स असां सभु इवेंट्स कंदायूं तव्हां खे जीअं खपे असां शादीअ में बि कंदा आहियूं बर्डे थी विया जो अलॻि अलॻि इवेंट्स थीम इवेंट्स थी विया असां सभु कंदा आहियूं तव्हां खे छा कराइणो आहे भाउ हा भाउ थी वेंदो न ॾिसो असां वटि हाणे सभु अलॻि अलॻि तरह खां थींदा अथव जीअं तव्हां खे खपेव तव्हां जे मथऊं डिपेंड मेन तव्हां खे घणा मतिलबु कीअं खपेव तव्हां खे लोकेशन बि तव्हां खे पहिरों त ॿुधाइणो पवंदो कि कीअं आहे असां खे पहिरों ॾिसणो पवंदो कि स्पेस कीअं आहे पोइ हुन जे हिसाब सां तव्हां खे ॿुधाए था सघऊं ॾिसो हीअं हीअं स्पेस अथव तव्हां हीअ लॻंदव एतिरा माण्हूं लॻंदव हेल्प करण लाइ हीअं हीअं सेट अप थींदो तव्हां जे बबू लाइ तव्हां जो बबू एंट्री हितां हणंदो खपेव त तव्हां जे बबूअ खे मतिलबु ईअं खपेव त असां उन खे उहा टॉय कार हूंदी आहे उन में वेहारे करे एंट्री कंदा आहियूं जीअं तव्हां जे बबूअ खे कार जाम वणंदी आहे त केक जो बि थी वेंदो केक में बि अॼु कल्ह जाम ईंदियूं आहिनि तव्हां जे बबूअ जी ॿ टे फेवरेट कार पुछी करे असां उन में हू हूअ केक जी टॉय वारी लॻाए छॾींदासीं और हुन में खपेव त असां ईअं बि केक ते मूव ब्रेंड ई जो आहे इहो बि थी वियो ऑडी थी वई बी एम डब्लू उन जो लोगो छपवाए छॾींदासीं सभु थी वेंदो न भाउ तव्हां खे मतिलबु सिर्फ़ु मूंखे डेट ॿुधायो कॾहिं खपेव

उहो बि तव्हां जे मथे आहे न उहो बि तव्हां जे मथे आहे न डिपेंड थींदो न सभु थी वेंदो न तव्हां जे मथे आहे न तव्हां असां खे जीअं जीअं ॿुधाईंदव असां ऊअं तव्हां खे करे ॾींदव और पंद्रहं वीहनि माण्हुनि लाइ तव्हां खे त उल्टो नंढो स्पेस बि हलंदो खपेव त तव्हां जे घर में बि असां ऑर्गनाइज़ करे ॾई था सघऊं या खपेव तव्हां खे नंढो हॉल आहे तव्हां लोकेशन छा था चओ अच्छा पहिरीं अगस्त त भाउ मतिलबु हाणे थोरे ॾींहं जी ॻाल्हि आहे तव्हां खे अगरि तव्हां खे हाणे ई पहिरीं अगस्त कन्फर्म तव्हां खे कराइणो आहे त हाणे ई असांखे ॿुधाए छॾियो हाणे त फिफ्टी परसेंट पेमेंट तव्हां खे हाणे एडवांस में करिणी पवंदी त पोइ असांजी मां तव्हां खे पूरो डिटेल में एक्सप्लेन कयांव थो कीअं ई कंदा पर तव्हां खे अगरि तव्हां खे करिणो आहे त हाणे ॿुधायो कन्फर्म करे छॾियांव मां तव्हां खे त तव्हां मूंखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो तव्हां खे घर में करिणो आहे कि तव्हां खे असां जी लोकेशन प्रोवाइड कयऊं हॉल में करिणो आहे त पंद्रहं वीह ॿार चयो आहे ठीकु आहे पेरेंट्स बि हूंदा हुननि या पेरेंट्स जीअं मतिलबु मा माउ पीउ हुननि या उहो बि हूंदा त हा त मतिलबु समुझो न टीह माण्हूं पकड़े हलो टीह या पंटीह हा त त तव्हां रहण जा किथे आहियो हा अमन हन में थी वेंदुव ठीकु आहे भाउ ॾिसो हाणे तव्हां फैंसी वैंसी ॿुधायो त हीउ बि ॿुधायो अथव न न करे करे पकड़ी हलो पंद्रहं खां वीह हज़ार सम्झी हलो पंद्रहं खां वीह थी वेंदा पोइ बि मां तव्हां खे पोइ एग्ज़ेक्ट अमाऊंट मां ॿुधायांव थो तव्हां मूंखे न त हाणे सिर्फ़ु पंज या सत हज़ार मूंखे तव्हां हाणे एडवांस पेमेंट करे छॾियो मां तव्हां खे बाक़ी डिटेल में ॿुधायांव थो तव्हां जी बुकिंग हले हले मूंखे कयो पर थोरी जल्दी कजो छो कि असां जो जाम हुओ हूंदो आहे हा हा